हमसब खेती बाड़ी करै छलियै खेती बाड़ी करै छलियै तऽ ओइमे पहिले खेत जोताबैके होइ छलै ट्रेक्टरसँ ट्रेक्टरवला के पैसा दै के ट्रेक्टरके खेती जोतबैली खेत जोता गेलक तऽ ओइमे गहुँम बाउग कयली चाहे धान बाउग कैले छली गहुँम बाउग धान बाउग हो गेल छलै पहिले तऽ बिछन गिरैली बिछन गिराके तब बिछन तैयार हो गेल छलै तऽ हमसब उखाड़ली बिछन उखाड़िके खेतमे रोपै गेल छली हमसब खेत रोपा गेल गेल छलै तऽ हमसब की करै छलि कि ओइमे कीड़ा उड़ा मकोड़ा कुछ लगलक तऽ पहिले हमसब खादके उपर कयली खाद छीट लै छलियै खाद छिटा गेल छलियै तब खूब अन्नके देखली उपर आ गेलक कीड़ा उड़ा लगे लगै छलै तऽ फेन कीड़ाके दबाइ ला कर पानिमे घोलकर आओर तब पटाबै छलियै हमसब तऽ उ पर सब कीड़ा मरि जाइ छलै ओपर खेती हो जाइ छलै तऽ हमसब अपना कटनी करली कटनी कर लेले छलियै तऽ अपना जे उपजन भेल से अपना रखली रखली छलियै ओकरा बाद अपना खेती छलियै तऽ अपना पूरा हो छलियै ओकरा बाद बटैया करै छलियै तऽ बटैयावला के आधा देले छलियै आधा अपना भेल छलै ओकरा बाद हो गेल छलै तऽ हमे सब की करली सब्जी साग रोपै लअ छलियै सब्जियो सागमे उपजन कयलियै माटि कोरली सब्जी रोपली सब्जी रोपके कोइ पौधाके फेर उपजन कयली कीड़ा मकोड़ा लगलक तऽ दबाइ छिटली दबाइ खाद दबाइ खाद बराबर देले छलियै खाद बराबर देले छलियै तऽ खाद आओर दबाइ देलेसँ सँ सब्जी सागसँ उपर उपजन भेलक अच्छा फल निकललक ओइ सबसँ हमरा सबके गुजर करै छलियै